जैसा कि आपने देखा होगा कि कई घरों पर आज भी नज़र उतारने का सिलसिला जारी है जिसमें यह महिला या बच्चा कहीं भी घूम कर आते हैं दुसरे जगहों से या दुसरे राज्यों से उनको अगर बुख़ार आता है तो वे यह सोचते हैं कि इन्हें नज़र लगी है तो वे कुछ समान मिला कर उसे बच्चे या माता के सर पर घुमा कर उसे आग लगा देते हैं इसी प्रकार से अगर रास्ते से बिल्ली गुज़रे तो लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ घटित होने वाला है जिस कारणवर्ष वे किसी ना किसी का रास्ते पर पहले निकलने का इंतज़ार करते हैं उसके बाद वे निकलते हैं उसी तरीक़े से हमारे यहाँ जूते या चप्पलें अगर उल्टी रखी हुई हो तो वे सोचते हैं कि घर में या आस पास के मोहल्लों में लड़ाई झगड़े होने की सम्भावना होती है इस कारण वे चप्पलों को सीधा रखने को भी कहते हैं